हमरा इलाकामे एकटा कबड्डी खेल छै जे बड़ नीक छै जे बहुत बहुत पुरान साल सँ खेलायल होइ छै जे पूर्वजो सभसँ खेलायल अबै छै कर कबड्डी मऽ सात सातटा पल्येर होइ छै आओर बीच मे एकटा लाइन खिचल जाइ छै जाहिमे एक साइड सातटा प्लेयर रहै छै एक साइड सातटा प्लेयर होइ छै एकटा प्लेयर लाइनके ओ साइड जाइ छै आओर सातो प्लेयर ओकरा घेर कऽ राखै छै आओर ओकरा ओकरा अपना मुँहसँ कबड्डी कबड्डी बाजऽ पड़ै छै पच्चीस सेकेण्ड अगर ओ कबड्डी कबड्डी नहि बाजै छै तऽ ओ आउट भऽ जाइ छै आओर अगर ओ कबड्डी कबड्डी बाजैत ककरो छुइ कऽ अपना ई लाइनके एहि पार आबि जाइ छै तऽ ओकरा एक पॉइन्ट मिलै छै अगर ओकरा पकड़ि लै छै तऽ ओ सात प्लेयरके ओ टीम बला के एक पॉइन्ट मिल जाइ छै कबड्डी हमरा गाँव मे बड़ प्रसिद्ध खेल यऽ बहुत लोक खलाइ छै छोट छोट बच्चो सभ खलाइ छै पैघ पैघ बच्चो सभ कबड्डी खलाइ छै कबड्डी बहुत पैघ हमरा गाँव मे खेला छै ओकर बाद एकटा बैट बौल छै जेकरा क्रिकेट कहल जाइ छै जाहिमे एगारह एगारहटा प्लेयर होइ छै ओकर बाद दुटा अम्पायर होइ छै एकटा लेग साइडमे अम्पायर होइ छै एकटा आदमी बैट पकड़ै छै तऽ उमहर सँ बौल फेकल जाइ छै पीछाँ मे एकटा कीपर ठार होइ छै जे बौल पकड़ै लए रहै छै आओर जेना बौल फेकै छै तऽ ओ बौल पर रन लेल जाइ छै ओकर बाद वाइड के रन होइ छै बाउन्डरी पर एक एकटा खिलाड़ी लागि जाइ छै अगर केओ बैट सँ बड़ दूर मारि दै छै तऽ ओकरा हाथ मे पकड़ि लै छै तऽ आउट भऽ जाइ छै अगर लाइनके ओहि पार चैलि जाइ छै तऽ ओ छक्का भऽ जाइ छै ओकर बाद अगर ओकर बिकेट मे लागि जाइ छै तऽ अऽ आउट भऽ जाइ छै